राजस्थान के लोग अपनी रचनात्मकता और कल कलात्मक प्रतिभाओं को बहुत व्यक्त करते हैं जैसे कई आयोजन किए जाते हैं जैसे राजस्थान के अंदर कोई उनका त्योहार है या कोई ऐसा उनका समारोह होता है तो राजस्थान के यहाँ पर सभी लोग कलाकार इकट्ठा होते हैं वह गायन करते हैं यहाँ की या कोई ऐसी प्रदर्शनी लगाते हैं जिसके अंदर जो राजस्थान में चित्रकारी है या जो उनकी प्रिंटिंग होती है जैसे सांगानेरी प्रिंट इनका प्रदर्शनी लगाते हैं इस तरह से सभी यहाँ पर राजस्थान के लोग अपनी प्रतिभाओं को व्यक्त करते हैं जो लोग कलाकार होते हैं इन प्रदर्शनियों में या मेलों में आकर वह अपना नृत्य करते हैं घूमर करते हैं कालबेलिया करते हैं और जो गायक कलाकार होते हैं वे अपना गायन करते हैं ऐसे समारोह के अंदर ही उनकी चित्रकारिता की प्रदर्शनी भी हो जाती है गायन भी होता है और उनका नृत्य भी हो जाता है